یہی کمیونٹی کے لوگ اور گاؤں کے دیہات کے لوگ سفر کا مزہ نہیں لے پاتے ہیں اور نہ ہی لوگ وہ لوگ بہت زیادہ سفر کیا کرتے ہیں دیہات کے لوگ سفر کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں کیونکہ ان کو سفر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور گاؤں کی زندگی میں وہ اتنا زیادہ مصروف رہتے ہیں کہ ان ان کو سفر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے دیہات میں لوگ زیادہ تر قریب کا ہی سفر کرتے ہیں دس کلو میٹر یا پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ کا سفر ہو تو گاؤں کے لوگ اس سفر کو اختیار کرتے ہیں ورنہ عام طور پر گاؤں کے لوگ سفر نہیں کرتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو اس وقت سفر کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ لوگ گاؤں سے باہر کہیں دور کا ارادہ کرتے ہیں جیسے ان کو گاؤں سے باہر نکل کر کمانے کے لیے ارننگ کے لیے کہیں جانا ہو تو گاؤں کے لوگ سفر کیا کرتے ہیں سفر کی ان ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ان کو پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے سے کہیں دور جانا پڑ جائے تب جا کر گاؤں کے لوگ سفر کرتے ہیں تب جا کر وہ لوگ ٹرین یا بس کا سفر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بتانے کی سخت ضرورت ہے کہ سیاحت کے لیے یعنی گھومنے پھرنے کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے تاکہ انسان کو دنیا کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے اور وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے مالک کی تعریف بیان کرے کہ اس مالک نے کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے